جی ہیلو اوبر سے بات كر رہے ہیں مجھے بكنگ كرنی تھی بس مجھے یہاں سے ایئر پورٹ تک جانا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ تین لوگ اور ہیں اور مجھے شام پانچ بجے نكلنا ہے ابھی تو چار بجے ہے ابھی پانچ بجنے میں ایک گھنٹہ ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتا دیں آپ آ سكتے ہیں یا نہیں آ سكتے ہیں اگر آ سكتے ہیں آپ پانچ سے پہلے كیوں كہ مجھے پانچ بجے نكلنا ہے تو آپ اُسی طرح سے بتا دیں اگر آپ آ سكتے ہیں تو مجھے بتائیں اور اپنا پیمنٹ بھی بتائیں اپنا پیمنٹ جو ہے وہ میں آپ كو آن لائن ہی دوں گی اور آپ كتنی دیر میں آ رہے ہیں یہ بھی مجھے بتا دیں اور جیسا ہو مجھے بتائیں پھر میں آپ كو آپ كا پیمنٹ دے دوں گی جتنا بھی بتائیں گے اور جتنا بھی ہوگا وہ میں آپ كو دے دوں گی تو جلدی سے جلدی كریں اور تھوڑا سا جلدی كر لیں اور میرے ساتھ تین لوگ اور ہیں جو بھی پیمنٹ آپ بتائیں گے وہ میں آپ كو دے دوں گی بس مجھے اِس مقام تک پہنچا دیں ایئر پورٹ تک پہنچا دیں چھ بجے سے پہلے اوكے تھینک یو